अॼु जे ॾींह में जेको फोटोग्राफ़ीअ जो प्रभाउ थींदो आहे उहो घणो असां जे लाइट ते थींदो आहे अॼु जी डिजिटल टेक्नोलॉजीअ जे हिसाब सां त फोटो केतिरो बि वेझो हुजे या परियां हुजे हुन खे असां पंहिंजे हिन में कन्वर्ट करे हुन खे असां पंहिंजे लाइ ॾिखारे था सघूं जीअं की हो भाई साम्हू वारो के सीन जे पुठीयां ॿिठो आहे या उहो अॻियां ॿिठो आहे इहा अॼु असां जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी कमु करे जे फोटोग्राफ़ीअ जे हिसाब सां पंहिंजा असां अलॻि अलॻि लाइट जा इफेक्टस ॾेई करे रात खे ॾींह जो कन्वर्ट था करियूं ऐं ॾींह जो जेको फोटो आहे उहो रात में था ॾिखारे सघूं हिन करे उहो नाहिक ज़रुरी आहे जेका टेक्निक असां जी ऐॾी अॻियां पहुंची वई आहे जो फोटोग्राफ़ी इएं थी थी सघे त हिक जॻहि खां उथारे करे असां ॿे जॻहि ते हुते हुन खे खड़ो करे था सघूं इहा असां जी अॼु जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आहे जेको सॼो ॾिखारे थी सघे